سمندر میں مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے پکڑنے کے لیے بڑی بڑی ناؤ اور اشٹیمر کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور تو اور اور جوکہ اچھی استھان کا بھی ہونا اچھا ہوتا ہے جیسے کہ سمندر میں لہریں بھی آتی ہیں طوفان بھی بہت بھینکر بناتی ہیں اور اچھا جگہ بھی ایریا بھی نہیں ہو تو مچھلی بھی نہیں پکڑی جا سکتی جیسے پہاڑی ایریا ہونا چیے جس میں کہ گھاس اوس رہنا چاہیے مچھلیوں کا چارہ ہوگا تو اچھا مچھلی پکڑی جائے گی اور مچھلیوں میں بڑی بڑی جالوں کا اپیوگ کیا جاتا ہے دو دو اشٹیمر لگتی ہیں تب جا کے مچھلیوں کو سمندری مچھلیوں کو پکڑا جاتا ہے بڑی بڑی جال پھیک کر اور سمندری مچھلیوں میں ادھکتر ٹونا ہو گیا سارڈن ہو گیا میکیرا ہو گیا اور سیلمن ہو گئی ان سب مچھلیوں کو بھی پکڑا جاتا ہے اور پہاڑی علاقوں میں تو بھی بہت ساری مچھلیاں ملتی ہیں جیسے گروپر ہو گئی ایک ایک اووی ہو گئی سی باس ہو گئی سی باس ہو گئی ہلسہ ہو گئی سیلمن ہو گئی ان سب پہاڑی علاقوں میں بھی اور جہاں پہ گھاس اور کاس وس ہوتا ہے اور کییڑے مکوڑے ادھک پائے جاتے ہیں وہاں پہ مچھلیاں زیادہ پکڑی جاتی ہیں اور ان لوگوں کو مچھلی جو بڑی بڑی جال پھیکی جاتی ہیں تو ان سب کو پورا ایک کنارے سے ایک جس طرف پانی کا رکاو اچھا ہوتا ہے اسی طرف کھینچا جاتا ہے جال کو تاکہ مچھلیاں ہماری جال اٹھ نہ پائے اور اچھے سے مچھلیوں کو پکڑی جائے اور جب زیادہ پہاڑی بھی علاقہ ہوتا ہے پتھر اتھر زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں بھی مچھلیاں نہیں پکڑی جا سکتی کیونکہ جال پتھر میں پھنس جاتی ہے تو مچھلیاں ساری نکل جاتی ہیں نیچے سے اتنی جگہوں کا اچھا ہونا بھی ہے اچھی اچھا ہونا بھی صحیح رہتا ہے جس سے کہ مچھلیوں کو پیدا پکڑنے میں ہم لوگ سا ہم اچھے سے پکڑ لیں اور پھر ان لوگوں کو باہر نکالا جاتا ہے اور باہر نکال کے مارکیٹ میں لے آ کے بیچا جاتا ہے اچھے رقم پراپت ہوتے ہیں ان لوگوں کو جس سے کہ مچھلیوں کا ویوپار اچھا ہوتا ہے